जी हाँ एक आर्टिस्ट के रूप में मुझे कई सारी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब मैंने गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कार्यक्रम को स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मैंने उन्हें पार भी किया मेरी जब में गणेश जी की मूर्ति बनाने लगा तो मुझे मेरे आर्ट के सामान स्टेशनरी में कमी महसूस हुई मुझे ही विभिन्न लोगों ने प्रेरणा उनकी और मेरे समर्थन में भी लोग नहीं बोले मेरे समर्थन में लोगों ने यही कहा कि रहने दे मत बना यह बहुत कठिन कार्य है लेकिन मैंने अपने आप से हार नहीं मानी और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं उस मूर्ति को बनाने में लगा रहा और अंत में जब मैंने उस मूर्ति को विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर के बना दिया तो लोग फिर मेरे साथ हो गए और बोलने लगे कि आपने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है और मैंने उस पर अपने आत्मविश्वास के माध्यम से ही उन चुनौतियों का सामना किया